ہلو ہاں بھیا آپ ویجٹیبل شاپ سے بات کر رہے ہیں اچھا بھیا بھیا جی مجھے کچھ جو ہے ویجٹیبلس چاہیے تھیں تو مل جائیں گے آپ کے یہاں بھیا مجھے ایک کیرٹ ٹمیٹو پٹیٹو یہ مل جائے گی آپ کے یہاں اور انین اور پیوی مل جائے گی ٹھیک ہے بھیا تو ایک کام کریے ایک کے جی کیرٹ ٹمیٹو پٹیٹو کر دیجیے اور انین اور پیگو بھی ایک ایک ایک کے جی پیک کر دیجیے گا ٹھیک ہے لیکن ساری سبزیاں جو ویجٹیبلس ہیں سب فریش ہونی چاہئیں ٹھیک ہے بھیا تو پھر جو ہے آپ اس کو میرے گھر پہ پہنچوا دیں گے ہوم ڈلیوری کروا دیں گے آپ اچھا ٹھیک ہے آپ ایسا کام کریے ساری ویجٹیبلس کو ایک اچھے بیگ میں بڑے بیگ میں پیک کر دیجیے گا میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور میں آ کے لے جاؤں گا ٹھیک ہے بھیا میں آؤں گا سب کو لیے جاؤں گا اچھا یہ بتائیے بھیا جی کہ جو ہے کہ میرے کتنے روپے بن گئے ان سب ساری ویجٹیبلس کے جو ہے بل کتنا ہو گیا اچھا فائیو ہنڈریڈ ہو گئے ہیں سر اچھا اچھا ٹھیک ہے تو اب پیک کر دیجیے بس یہ ہے ویجٹیبلز اچھی ہونی چاہیے اور فریش ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ پیک کر دیجیے میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں آتا ہوں ٹھیک ہے